पाणी आहे त ज़िंदगी आहे असां इंसानु पाणी खां सवाइ रही न सघंदासीं पाणी असांजो मुकमलु खाधो आहे पाणीअ खां पाणी हमेशा साफ़ु पीअणु खपे पहिरीं ज़माने में त माण्हू गरमु करे उन खे टहिकाए करे छाणे करे रखंदा हुया या माण्हू फिटकड़ी रखंदा हुआ फिटकड़ी पाणी में विझी रखंदा हुआ जीअं जीअं जेका बि दज़ आहे कचिरो आहे वञी करे हेठि पवे ऐं माण्हू छा नलिकनि खे छाणियूं लॻाए करे रखंदा अहिनि मटिकनि ते अछो कपिड़ो लगाईंदा आहिनि ऐं छाणे करे पाणी भरींदा आहिनि जीअं असीं साफ़ु पाणी पी सघूं ऐं हर इंसान खे घटि में घटि चार चार लीटर पाणी पीअणु घुरिजे जंहिं करे पाणी वेस्ट न करणु खपे ॿियो त अॼु जे ज़माने में इहो सभु करणु थोरो मुश्किलु थी पियो आहे इनजे करे अकवागार्ड अची विया आहिनि जेके माण्हू साफ़ु पाणी असां घर में नलिकनि में जीअं अचे थो पी सघूं था ऐं इनखां सवाइ सरकारि बि घणाई बंदोबस्त करे रखिया आहिनि जीअं डेम्स मां जंहिं मां लेक्स लेक्स मां जंहिं मां असां वटि पाणी अचे थो उन्हनि बि उन्हनि में केमिक्ल्स कुझु अहिड़ा विझी छॾिया आहिनि जीअं असांजे घर में साफ़ु पाणी अचे थो